हा मां इहो चवां थी कि मां पंहिंजी फ्लाइट बुक कयो हुयो पैरिस सां रोम जे लाइ हिक माण्हू जो हुयो कोमल कुकरेजा जे नालो सां हाणे मूंखे हुन खे ॿ माण्हुनि जे लाइ करिणो आहे मतिलबु हिक सां ॿ माण्हुनि जे लाइ हुन खे करिणो आहे छो त मुंहिंजो जो दोस्त आहे हू पहले न वञे पियो बट लेकिन हाणे हुन खे बि मूं सां गॾु वञिणो आहे छो त हू कॾहिं बि जो रोम आहे हू न ॾिठो आहे भई इन्हीअ लाइ मूंखे हे दूसरे ॿियो माण्हुनि जे लाइ बि मूंखे हीउ चेंज करिणो आहे त मां तव्हां सां हीउ विनती कयां थी कि तव्हां जो जो बि ऐक्स्ट्रा चार्ज हूंदो मां पे करे रखंदमि लेकिन और असांजी सीट जो हूंदी एयरलाइन में हू भिक भिक में ई ठाहिजांइ और भले चाहे जेतिरो ऐक्सट्रा चार्ज हूंदो लेकिन असां ॿिन्हिनि खे साथ में ई वेहणो आहे और हिन टिकेट जो आहे हू हिक सां ॿ माण्हुनि जे लाइ तव्हां प्लीज़ करे वठो और धन्यवाद